हिन वक़्त मां नोएडा में आहियां ऐं नोएडा में सभु परियां आहिनि पर जीअं अपाटमैंट में मां रही आहियां नवां ठहिया आहिनि पुष्पा अपाटमैंट सावित्री अपाटमैंट त इहे नवां ठहियां आहिनि उते मां रहंदी आहियां पर हुते वाएफाए जो कनैक्शन कोने त इनकरे मूंखे ॾाढी दिक़त थींदी आहे त उहा जीअं जो नालो ॾाढो वधियो आहे तव्हां महिरबानी करे हुते पंहिंजो वाएफाए जो कनैक्शन ॾियो त वाएफाए शुरू थिए त अॻिते सां वधी सघूं छो जो अॼुकल्ह जो वक़्तु उहो आहे जो हिकिड़े नंढे ॿार खे बि अॼु वाएफाए खपे त इनकरे जेके अपाटमैंट अञा नोएडा में नवां ठहिया आहिनि त हुते इअं वाएफाए ॾियणु नथो चाहे त मुंहिंजी तव्हांखे गुज़ारिश आहे त तव्हां नोएडा में वाएफाए जियो जो शुरू कयो त असांजी बि परेशानी दूर थींदी ऐं असांजा ॿार बि ख़ुशि थींदा त इनकरे मुंहिंजी तव्हांखे जियो वारनि खे निमाणी विनती आहे तव्हां ज़रूरु इहे विनती खे स्वीकार कंदा ऐं असांखे इहा वाएफाए ऐं जी ख़ुशी ॾींदा